गोदोनिफ्राय आं माबा सालायनायखौ नुनाय हिसाबै बुंनोसै सिगां आगोलो गोदो सोमोनि हाबा जानाय दिनावहाहै मेख्ला सादर गानोमोन आरो हौवा गोदानाहै धुति गानोमोन बिदि धुति गानना सारि मेरायनानै हाबा ज'योमोन राभा तलाव जयोमोन बिदिमोन आरो दानि दानि मुगावयाहा नुबाय लांगा दखना गानो आरो आर'नाइ हि माफ्ला बिदि बायदि बायदि गाननानैहैनो सोलायबोबाय बहुत मोजां नुदो दानिया बर'खौ बर' सिनायथि होदों बेनो धन्यबाद आरो मा खालामनोसै बिदिनो जाबोदों जेेतिया सलायलांनांगोन रायजो राजानि एक'ता जादो नङा होम्बा दानियाबा आरो माहाय नुदोबो आरो गथ'फोरा हिनजावखा गथ'फोराहै सुजेर गानो लंपेन गानो बिदि सोलिदो आरो दा बर्तमान ना गोदो जोङो हिनजावफोरा जों आरो दखनाल' गानोमोन आरो बिदिनो ब्लाउस माबा जोमनानैहै हि फिसा गांसे लाबथिंबायनानैनो थायोमोन दानिया मालाय लंपेन्ट गानो सुजार गानो हि माबायो लंपेन्ट गानो र' गोदोनि ओंख्रि जानायदों दानि जानायदो मिलायला दानिया थाव नङागौमानि जालिया गोदोनिया दा जोंनि दिनावरा माहाय थाव आधा पुवा बायबानो बिनो बहत दिन मोनजानानै खप्ता घुरायलाङोमोन जोंनिया भाजाखोनो जानो रोङामोन मैगङावसो होना जायोमोन आरो दानिया बेदरखालिबासो माहाय इसे थाव सेरोमोन दानिया दा दानि दिननि मानसिया आरो थाव नङाबा जालियानो ओंख्रिखौनो जालिया ना बेदरखौबो आरो जोङो खावथाबबायनासो जायोमोन बाथोन देग्रेबजानो होननानै बिदि खालामना जायोमोन आरो दानिजों आरो आगोलनि गोदोनिजों मिलायला मा खालामसै जुगआनो बिदि जाबाय नालाय दा थाव नङाबानो जाया दालि नङाबानो जाया दाबो आरो लाफा लाइबाबो थाव नङाबानो जाया आलुबाबो जोंनिया खावना बाथोन देना जायोमोन आलु दरसे मोनबाबो दानिया बिदि माबा खावनाय बुस्तुखौनो जालिया सब थावजोंनो बला थावदोनो बला जों आरो थावखोनो जानो बायो बेबायदि खोथा रा जोंनि दिनावहा गोदो जोंनिया बिदि जोंबो देलायनो रोङामोन थाव इसे लाबाय जानाय थाव जा जि नारेंखल थाव जा एसे लाबाय हबाय दानि दिननिया मा मा खानायाव मा मा आल्था उल्था लायो सो जोंबो मिथिया दाबो बे आल्था उल्थानि नामखौनो मिथियानोसन माखौ माखो लायो जोंबो बेफोर खोथाखौ मिथियानो दा गथ'फ्रानो बायदि बेला लायो सोलायनाय मानाय लायो जाबाय